کمیونٹی کے اعتبار سے ہم لوگ مشہور جگہ جیسے شاہی عیدگاہ ہو گیا اور میلہ وغیرہ میں بھی ہم لوگ سب اکھٹے ہوتے ہیں خاص طور سے شادی بیاہ وغیرہ میں پارٹی کے لیے اکھٹے ہوتے ہیں اور تفریح بھی کرتے ہیں شادی بیاہ میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق تفریح وغیرہ کرتے ہیں اور شادی بیاہ میں سارے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں مشہور کمیونٹی ایسے ہوتے ہیں جہاں تمام لوگ بھی رہتے ہیں پارٹی کے اعتبار سے سب اکھٹے ہو کر کے ہنسی مذاق تفریح وغیرہ کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو کچھ باتیں کرنا یہاں وہاں کی اور آپس میں بھائی چارے کی مثال کرنا سکھ دکھ میں سب کو ساتھ دینا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دیکھنا شادی بیاہ میں عیدگاہ وغیرہ میں جب ہم اکھٹے ہوتے ہیں سارے لوگ تو تفریح کرتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ پارک وغیرہ جاتے ہیں پارک میں جا کر کے ہم لوگ مستی کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں سب لوگ اکھٹے ہو کر کے پارٹی میں